एक वो चार्जर ख़रीदे हैं ठीक है तो पाँच सौ में लिए थे तो बोले कि चलेगा पाँच बहुत दिन चलेगा तो मै खरीदी तो चार्जर चला नहीं ब्लैक कर के था तो मैं बोली कि चलेगा लेकिन गए तो फिर नहीं चला चार्ज लगाए थे मॉल में तो नही चला तो फिर गए हम दुकान वाला को बोले भैया से ये कैसे चार्जर दे दिए इससे नहीं हो रहा है मोबाईल में कर रहा हैं लेकिन मोइल में चार्ज उठ ही नहीं रहा है सब कैसे लिए से ठग भी लिया मेरा पैसा भी बहुत ख़र्च हो गया पाँच सौ में दिया बताइए तो और चल भी नहीं रहा है आप से हम बेकार लिए बताइए तो हम हम को नहीं लेना चाहिए हम तो ठगा गए आपके चक्कर में हम को

हम तो ठगा गए तो हम बेकार आपकी आपकी दुकान पर हम नहीं आएँगे जाइए हम आप से बात दुकान पर नहीं हम दूसरी दुकान से ले लेंगे उही पर जा कर हम बोलेंगे कि भाई आप अपना चार्जर दे दिजीए हम आप से नहीं लेंगे जाइए आप से हम आपका दुकान नहीं अच्छा है चार्ज ख़रीदते है ख़राब हो जाता है डुब्लीकेट आप चार्जर देते हैं और अच्छा नहीं लगता है चार्जर फिर हम गए दूसरी दुकान से ख़रीदे लाए तो वो चार्जर तो फिर वो चार्ज बहुत दिन टिका तो अच्छा लगा तो फिर उसको हम बोले कि भैया आपका चार्जर बहुत अच्छा है आपको से एक दुसरे से हम लिए थे वो चार्ज टिका नहीं वो भी पाँच सौ रुपयए में दिए वो भी ठगा गया हम उसको बहुत बोले कि भाई अपना दिया चार्जर लेकिन ठीक नहीं हुआ इससे ख़राब हो गया है चार्जर तो फिर आपके वाला लिए तो आपको वाला बहुत अच्छा था बहुत उसको भी बोले आन के जाइए अपना चार्ज कैसे दे दिए तो फिर हम उसको भी घर पर जा कर बोले कि देखिए हम तो उसके से लेबो किए है दू सौ रुपयए में तो आप वो दिए हैं लेकिन चार्जर बहुत अच्छा टिकबो किया बहुत दिन टिका है बहुत दिन टिका है तो फिर वो बोले कि ठीक है तो हम अब डूब्लीकेट हम चार्जर नहीं बेचते हैं तब दोसन बेचने लगेंगे तो तो हम उसको बोले कि ऐसे आप पाँच सौ रुपये देबे करेगा और उस अक्खा डूब्लिकेट सामान बेचिइगा तो बोलेगा नहीं आपको बहुत ही बोलेगा नहीं तो बोला कि ठीक है हम वो डूब्लिकेट चार्जर हम नहीं बेचेंगे मैं अब अच्छा चार्ज बेचेंगे तो हम ने बोला कि डूब्लिकेट चार्ज बेचिएगा तो हम जा कर सब को बोल देंगे कि आप डूब्लिकेट चार्जर बेच रहे हैं हम आपकी दुकान में नहीं लेंगे